आसामाव फालिनाय फोरबोफोरा जोंनि बर' आवहाय फालिनाय फोरबोफ्रा जाबाय बैसागु दमासि बेफोरनो बैसागु आवहाय बैसागु आवहाय जोङो बैसागनि एक थारिक आवहाय फालियो आरो बेवहाय बिदिनो रंजायो गिदिरफ्राहाय गिदिर फोरखौहाय उन्दै फ्रा हाय मा होनो गिदिर फोरखौ उन्दै फ्राहाय सनमान लायो आरो बिदिनो ज' ज' बयनिबो न' न' हाबो न' न' माने बेरायो ज' ज' खाम सिफुं सेरजा लानानै बैसागु बोथोरावहाय बयबो माने रंजायो आरो बेनो माने बर'नि गुबै माने फोरबो आरो बिदिनो दमासि दमासिआवहाय जोङो गोजां बोथोरावहाय जायो बियो दमासि फोरबो आवहाय जों बिदिनो फिथा लारु सौराय बेफोरखौहाय बानायो आरो बे बानायनायावहाय जोंनि बर' आइजो फ्राहाय बर' आइजोफोराहाय बे फोरखौ मावो फिटा खौबो ज' ज' ज' ज' ज' ज' माने ज' ज' देनानैहाय ज' ज' जालायो आरो मोसौ फोरखौबो थुखैयो आरो मोसौखौ थुखैखांनानै बिदिनो बिफां लाइफां आव हाय माने बिफां लाइफां जिगाबबो खायो माने बे गोदोनि बुंनायाव गथ' बानानैहाय जुदि बिफां लाइफांखौ खायोबा फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफां जुदि खायोबा जिगाबखौ बिदिनो फिथाइ आहाय माने बुरजा थायो आरो गिदिर गिदिर जायो होननानैबो फोथायनाय जायो आरो बिदिनो आमथिसुवा आमथिसुवा आवहाय थायजौ खान्थाल फोरखौहाय जानाय जायो आरो गामिनि हाग्रा हुग्रा हाग्रा बंग्राफोर थायोबा बफोर हाग्रा बंग्रा खौबो दानस्रिनाय जायो बिदिनो बेफोराव हायबो माने ज' ज' ओंखारलायनाय जायो बिदिनो बर' फोराहाय बाथौ पुजा खेराय पुजाबो दं बाथौ पुजायावहोय जोंनि बर' माहारिया बिदिनो खेराय फोरबो आवहाय मोसायो दौदिनि लानानै मोसायो बेफोर बर'नि माने मोनसे फुजा जेरेखम बे फुजायावहाय सासे दौदिनि नांगौ दौरि नांगौ आरो बे पुजा खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानैहाय बे फुजाखौहाय होनाय जायो आरो बावहाय सासे दौरिबो थायो दौरि थायो जाना गुरु लानानैहाय बेफोर फुजाखौहाय फालिनांगौ जायो बे फुजा फालिनायावहाय बिदिनो बर' माहारिनि गासिबो सुबुं फोरा ओंखारनानै बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बर' फोराहाय बिदिनो मा होनो जैग' होनायबो थायो जैग' होयो आरो जैग' होखांनानै जैग' आवहाय बिदिनो सासे पुरहित लानानैहाय बिदिनो माने बोसोर बैसागु बोथोर बोसोर गोदानावहाय माने जैग' सावनाय जायो